भारतके शिक्षा व्यवस्था यऽ बढ़िआँ लेकिन ओहोमे बहुत सुधारके जरुरत छै मानिलिअ जेना बहुत राज्यमे ई शिक्षा व्यवस्था बहुत हद तक बढ़िआँ भेलै लेकिन जेना हम रहै छी बिहारमे उमहर ई व्यवस्था ओते बढ़िआँ एखन शिक्षा व्यवस्था नहि भेलै हन अइमे बहुत दुविधा छै एकरा आगे बहुत चुनौतियो छै शिक्षा व्यवस्था मतलब खाली अइमे बच्चाके तऽ नाम लिखायल जा रहल छै इसकुलमे सरकारी इसकुलमे लेकिन ओइमे पढ़ाइ नहि ओते बढ़िआँ भए रहल छै सबके दोसर ठम पढ़ैला जाय पड़ि रहल छै निजी इसकुलमे नाम लिखबऽ पड़ि रहल छै किएक कि ओते बढ़िआँ ओइमे शिक्षा दैये ने रहल छै भारतीय शिक्षा व्यवस्था एकर आगे बहुत चुनौतियो छै किएक कि जेना मानिलिअ जे शिक्षकके नियुक्ति होइ छै ओ अपन बढ़िआँ पढ़ाबिते नहि छै एहन व्यवस्थे नहि होइ छै जे जा कऽ ओ किछु करत कतौ अपन अथी करत तेँ दुआरे शिक्षा व्यवस्थाके बढ़िआँ करय लए बहुत चीज करऽ पड़तै ओकर सामने बहुत चुनौतियो छै जेना मानिलिअ चुनौती सबसँ पहिले तऽ छै जे बच्चा नाम लिखयलथि ओ ओकरा पढ़ैला नहि आबै छै गार्जियन अपना बच्चाके पढ़य लए भेज नहि रहल छै तकरबाद जे एबो कयलक शिक्षक अपन अयलथि अपन बसि रहलथि आओर किछो एहन पढ़ेलथि लिखेलथि नहि ओकरबाद अपन खाली अपन बैसलथि कयलथि चलि गेलथि एकर सबके कोइ एहन जगहपर शिकायत नहि कए रहल छै जाकऽ एकरा बारेमे सुधार होइ आओर एकरापर कोनो एहन निगरानी नहि रखल जा रहल छै सरकारके द्वारा तेँ भारत सरकारके एहन कोनो व्यवस्था लए कऽ एबाक चाही जाहिसँ की अइपर निगरानी रखल जाय भारतीय शिक्षा व्यवस्थापर आओर शिक्षाके स्तर बढ़िआँ करबाक चाही अइमे बहुत नीक माँ टीचरके भेजबाक चाही जाहिसँ की बच्चाके शिक्षा बढ़िआँ हो खेलके मैदान नहि छै भारतीय इसकुल जे छै सरकारी इसकुल ओइमे तऽ ओ सब बहुत दुविधावला बात छै किएक कि खाली पढ़ाइ सँ तऽ हेतै नहि आओर बहुत किछु अहाँ सबके चाही जाहिसँ की अहाँसब ओइमे पढ़ि लिखि सकी इसकुलमे बहुत दिक्कत होइ छै जैसँ कि अहाँसब ओइमे जाइ नहि छियै लेकिन सब बच्चाके िसकुल जेबाक चाही जाहिसँ की ज्ञानके ओकरा की होइ बहुत एहन इसकुल छै जाहिमे कि इसकुल तऽ छै लेकिन ओइमे पढ़ाइ नहि भए रहल छै कोनो एहन काज नै होइ छै आओर पढ़ाइ लिखाइके नामपर खाली ओनाहिये इसकुल चलि रहल छै जे पैसा किछु इसकुलमे आयल जे पँखा लगाउ दै लऽ कि कोनो एहन व्यवस्था दै लए बच्चाके से नै दै छै पूरा पैसा अपने राखि लेल जाइ छै तेँ दुआरे अइ व्यवस्थामे बहुत कमी छै लेकिन एकरा सबके सुधार करबाक चाही जाहिसँ की ईसब मे दिक्कत नहि होइ आओर भारत सरकार एकर निगरानी केना रखतै ओइपर व्यवस्था करबाक चाही एहन आयोगके स्थापना करबाक चाही जेकी भारतके इसकुल व्यवस्थापर निगरानी राखै आओर एकरा पर प्रशिक्षण दै अ शिक्षक कऽ प्रशिक्षण करै बाहर पढ़ैला भेजै बढ़िआँ उत्तम तरहके आओर व्यवस्था दै इसकुलके जैसँ की शिक्षाके स्तर बढ़ै आओर शिक्षक अपना बढ़िआँसँ पढ़ेता अगर ओते रोजगार उतपन्न नहि भए रहल छै इसकुलमे शिक्षा ब्वस्थासँ तऽ शिक्षा व्यवस्था एखन बढ़ैके काज छै